हैलो ए एह् तुस एह् ट्रैवल अजेंसी कोला बोल्लै दे ओ अच्छा सर थुहाड़े शा मैं इक छुट्टियां मनाने लेई जाना चाहन्नां हां ते तुस मिकी सनाएओ कोई मेरा चार पंज दिन दा टूर होना ऐ तुस मिकी सनाएओ कि थुआढ़े च केह्ड़ी केह्ड़ी गड्डी जेह्ड़ी ओह् मजूद ऐ होर किन्ने बंदे तुस लेई सकदे ओ ते कन्नै मिगी एह् दस्सेओ तुस केह्ड़ियां केह्ड़िया जगह तुस मिकी मतलब थुआढ़े जेह्ड़ा ट्रैवल अजेंसी ऐ ते तुस कुत्थें कुत्थें लोकें गी घमांदे ओ ते केह्ड़िया केह्ड़िया जगह न जेह्ड़ियां बड़ी शैल न दिक्खने गी मैं बी चांह्दा के तुस मिकी जगह दस्सेओ अच्छा हां जी हां जी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा उधमपुर दियां कोई तुस मिकी एह् सनाओ कि उधमपुर च जे जाना होवै उधम हां जी हां जी अच्छा तुस मिकी उधमपुर दियां कोई जगह सनाओ द'ऊं चार जित्थै मतलब शैल जगह होन जित्थुं मतलब सवेरे जाइयै बंदा शामी बापस आई जाए कोई हैन ऐसी जगह जेह्ड़ा जित्थै तुस जंदे होन हां जी हां जी अच्छा ते पत्नीटाप जंदे तुस थुआढ़ियां गड्डियां जन्दियां पत्नीटाप अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ऐ सर तां ठीक ऐ